घर में बाग़ु लॻाइण सां पैसे जी बचति ऐं घर में ताज़े फ़सुल जो लुत्फ़ु वठी सघिजे थो जॾहिं सही तरीक़े सां बाग़ जी देखबाल कई वेंदी त उहो तमामु सस्तो पवंदो घर में बग़ीचो तव्हां खे केतिरो सस्तो या महांगो पवे थो उहो तव्हां जे ज़रिए इस्तेमालु थियणु वारी मिटी खाद ऐं ॿिज सां ई ख़बरु पवंदी जे तव्हां घर में ॿिजु इस्तेमालु कंदव जीअं त धाणा मेथी हुरिॿो टमाटा गुल इन्हनि जो ॿिजु जे तव्हां घर मां ई कढंदव त उहे हेॾा सारा थी वेंदा ऐं उहे तव्हां खे सस्तो पवंदो जे तव्हां बज़ार मां वठी ईंदव उहे तव्हां खे तमामु महांगो पवंदव जे तव्हां खाद बि बज़ार मां वठी था अचो त तमामु महांगी पवंदी अगरि तव्हां खाद घर में ठाहियो जीअं त भाॼियुनि ऐं फलनि जा जेके बि छिलिका थींदा आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ी बाल्टीअ में विझी रखो जॾहिं उहे अठ ॾह ॾींहं पुराणा थी वञनि त उहो पाणी ई खाद थी वेंदी आहे ऐं उहा जॾहिं तव्हां वणनि में विझंदव त उहा तमामु ॾाढी सस्ती पवंदव ऐं तव्हां खे फल ऐं जेके भाॼियूं थींदियूं आहिनि उहे तमामु ताज़ियूं ऐं सुठियूं वधीक तइदाद में मिलंदव